ہمارے علاقے کے ایم ایل اے محمد اسماعیل عبد الخالق ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ دل کے بہت اچھے ہیں ہر ایک سے خوش اسلوبی سے ملاقات کرتے ہیں کسی کو نہ نہیں کرتے اور ان کا کام کا تجربہ بہت اچھا ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی یونیک ہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں صفائی کے ساتھ کرتے ہے اور کام کو پایۂ تکمیل تک انجام دیتے ہیں تاکہ اس سے عوام کو راحت ملے نہ کو انہیں کسی قسم کی تکلیف ہو